ہیلو جی کیا میری بات اولا کسٹمر سروس سے ہو رہی ہے اچھا جی بات یہ ہے کہ کل میں نے آپ کے یہاں سے ایک کیب بک کی تھی جو کہ مجھے شاہجہاں پور گھنٹہ گھر سے اسے بریلی چھوڑنا تھا تو ابھی میں یہاں شاہجہاں پور گھنٹہ گھر پہ آ گیا ہوں اور آپ کتنی دیر میں آ رہے ہیں مجھے بتا دیں گے کیا آپ اچھا پندرہ منٹ لگیں گے آپ کو جی کوئی بات نہیں دیکھیے مجھے ایک بات اور آپ سے پوچھنی تھی کہ میرے پاس نقد رقم پیسے ہیں اور میرے پاس کوئی میں ابھی کوئی بھی آنلائن آنلائن ایپ کوئی بھی یوز نہیں کرتا ہوں تو میں آپ کو پیسے جو ہے وہ نقد دینا چاہتا ہوں جی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور میرے پاس پیسے نا دو ہزار کا نوٹ ہے چھٹے میرے پاس ہے نہیں تو کیا آپ چھٹے کر دیں گے ٹھیک ہے شکریہ بھائی آپ ٹھیک ہے بھائی شکریہ